ہلو آپ مارول ٹریویل سے بات کر رہے ہیں جی یہ ہمارا ایک پلان ہے ہم کچھ لوگ ہیں میں میرے فرینڈ اور ہم دونوں کے خاندان کے لوگ ملا کر کے کچھ تقریباً پندرہ بیس لوگ ہو رہے ہیں ہمیں یہاں قریب میں علاقے میں مسوری جانا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی بڑی گاڑی اویلیبل ہوگی ٹویرا ہے جیپ جس میں ہم آرام سے جا سکیں اور ہم ہماری ترجیح یہ ہے کہ جو چھوٹی بس کے ٹائپ کی ہوتی ہے گاڑی وہ رہے تو بہتر ہے